म्हाज्या बागेंत खूब तरांचीं फळांचीं झाडां आसा फळांचीं झाडां म्हळ्यार माड केळीचीं चिकूचीं आंब्याचीं पोपाय इव्हन आमगेर सुपारीचीं झाडां आसा माड म्हळ्यार माडाक जे नाल्ल लागतात ते आमी घरांत यूज करतात जर चड जाले जाल्यार बाजारांत आमी जो बाजारांत जी रेट आसा दर आसा त्या दरीन आमी विकतात त्याच प्रमाणी जीं केळीं पिकतात तेन्ना आमी आमी आमी पयलीं घरांत यूज करतात जर आमच्या शेजाऱ्याक कोणाक जाय जाल्यार दितात शेजाऱ्यांक सोयऱ्यांक दितात आनी जर चड उरल्यांत जाल्यार तीं बाजारांत व्हरोन तेंच्या दरीन विकतात त्याच प्रमाणें फुलांय आमी सोबेचीं फुलां अशीं म्हणून रोयिल्लीं आसात तीं फुलां हांव सदांच देवा घालतां प्लस केन्ना चड आसा जाल्यार तीं माळटा जी आमच्या बागेंत सुपारी जाता पय ती आमी सुपारी काडून खुबशी एकठांय करून सुकों घालतात मागीर त्यो बियो काडून सुपारेची बीं आसता ती बागायतदारांत व्हरोन विकतात